हँ हमर एकटा भाइ छै ओ हमरासँ छोट छै ओकर नाम अनुराग आशीष छिए ओ हमरासँ साफ अलग छै जेना हमरा डान्स पसन्द छै तऽ ओकरा डान्स पसन्द नहि छै ओकरा स्पोर्ट्स पसन्द छै तऽ हमरा स्पोर्ट्स पसन्द नहि छै ओ जब भी ओ टी वी देखैलए बैठै छै तऽ ओकरा जेनाकि कुश्ती वगैरह सब ज्यादा नीक लागै छै फेर साउथके मूवी ओकरा ज्यादा नीक लागै छै ओ डब्लू डब्लू ई देखै छै ओ ओकरा डब्लू डब्लू ईमे बहुत इन्ट्रेस्ट जागै छै ओ डब्लू डब्लू ई देखिके हमरोसँ लड़ाइ करैत रहै छै आओर आओर ओकर फेव मतलब ओकर खाना भी हमरासँ डिफरेन्ट छै ओकरा चिकेन ज्यादा पसन्द छै आओर हमरा चिकेनसँ साफ एलर्जी छै